के बाजै छिए हँ औ बौआ हम छइठ पाबनि करै छिए छइठमे अहाँके पहिले लागत कि जे छिट्टा लागत कोनिआ लागत डगरा लागत जे पितरिआ सूप करै छै से लागै छै नारियर लागै छै पकवान लागै छै इएहसब लागै छै छइठ पाबनिमे आओर कि लागतै हँ औ सेब लागै छै सन्तरा लागै छै केला लागै छै टाभ नेमो फल अनेको लागै छै तऽ फल ओतेक देबै तऽ दिऔ सब समान लागै छै फल तऽ नारङ्गी लागै छै हँ सब फल फूल लागै छै लागतै किएक नहि हँ नारियर चढ़ै छै आओर सूप या डगरासब जँ अहाँ करब तऽ लऽ लेब हँ पकवान बनै छै सुज्जीके बनै छै मैदाके बनै छै चिन्नी दै छै तेलोमे लोक छानि लै छै घीओमे छानि लै छै डालडोमे छानि लै छै रिफाइनोमे खाजा रिफाइनमे छाँकल जाइ छै चिन्नीके बोरमे दै छै हँ बजारमे सहरसा बजारमे बिकाइ छै भारी भारी दोकानमे बिकाइ छै ईसब समान हँ सब चढ़ै छै अनार केला फले फूलके तऽ ई पाबनि छिए बौआ औ हँ जाउ ने बजारमे अहाँ पूछिके हमरा बताएब कि दर दै छै कतना महग दै छै बतेबै जइऔ ने बजार कहिऔ साँझके पकवानसब सबचीज साजि दै छै डालामे सजा दै छै तब उठबै छै तब अपन राखै छी हम